व्हॉट कैन आई हेल्प यू सर जी कौनसे टाइप का पेन चाहिए सैलो पेन चाहिए या जेल पेन चाहिए आपको अच्छा लिंक का जी जी मिल जाएंगे आपको आप वेट करिएगा मैं आप को ला के देता हूँ ठीक है जी एक मिनट वेट कीजिए अच्छा आप को क्वानटिटी ज़्यादा चाहिए तो अब दो बंडल हैं जी जी जी आप जब दो को दो बंडल लेते हैं तो आप को थोड़ा सा डिस्काउंट मिलेगा जैसे कि हंड्रेड रुपीज़ का पड़ रहा है तो ट्वेंटी पर्सेन्ट इस पे डिस्काउंट मिलेगा तो आप को एटी रुपीज़ के पड़ेंगे तो आप बताइए आप को दो बंडल लेना है तो अच्छा पंचिंग मशीन ठीक है वो भी मिल जाएगी सर हमारे पास वो भी अवेलेबल है

जी जी ठीक है तो अप को दो तीन पंचिंग मशीन भी मिल जाएंगी और कुछ तो नहीं चाहिए इस के अलावा आप को सर अच्छा अच्छा तो रुकिए मैं आप के पैक कर देता हूँ आपको पेन वगैरह और बस दो ही क्वानटिटी में चाहिए दो ही इस का मशीन का अभी जो रेट आ रहा है सर उसके अंदर फ़िफ़्टी रुपीज़ की एक पड़ रही है तो आप जब तीन या चार लेते हैं तो आपको मतलब टू हंड्रेड हो रहा है चार मशीन के तो आप को ओन्ली फ़ॉर वान सिक्सटी करना पड़ेंगे पे क्योंकि क्वानटिटी ज़्यादा होगी तो डिस्काउंट मिलेगा उस के ऊपर चलिए तो सर आपको मैं अपने हिसाब से लगा देता हूँ एक सौ बीस रुपये की दे दीजिएगा एक सौ बीस रुपये कर दीजिएगा मैं आप को पैक करवा देता हूँ सर इस के अंदर क्वानटिटी सर है जैसे आप ज़्यादा क्वानटिटी लेते हैं आप जैसे कि आप दो पूरे वो ले रहे हैं तो पूरे दो सेट के ऊपर आप को ट्वेंटी पर्सेन्ट डिस्काउंट मिल रहा है तो आप ज़्यादा क्वानटिटी लेंगे तो ज़्यादा डिस्काउंट होगा उस में चलिए ठीक है मैं अपने स्टाफ़ को बोल दे रहा हूँ वो पैक कर देगा मैं आप को कॉल कर दूंगा ठीक है